नंगौ आंनियावबो बेबायदि जेंना नुजादों जेब्ला आं फर सेमिस्टार आव फर सेमिस्टार आव फर सेमिस्टारनि एकजाम जादोंमोन बे समावहाय जोंनिथिं ओरै जोंना बारनानैबो बेवहाय दै गिदिर आरोखि बेवहाय ओरैबायदि सिथुयेसन नुजादों मानि दैया बिसिबा गिदिर आरिखि नावबो गैया ओमफ्राय दालाङाबो लुफुंजोबनो हायाखै ओमफ्राय बेबायदिनो दालां गोजौजों गाखोनानै फैनांगौ बैबायदि सिथुयेसन जादोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय इकजाम थाइमआ बारगलांबाय ओमफ्राय फरायनायाबो थिग जायासै दैज्लां बोथोराव अखा हाबाय थानानै बेनिफ्राय बेनिफ्राय जेब्लानाखि एकजाम समाव